ہندوستان ایک ملک ہے جہاں مختلف ثقافتیں اور روایت اور عقائد کے ساتھ ساتھ پڑوان چڑھتے ہیں یہاں تہوار جیسے دیوالی عید بییساکھی اور کئی سارے تہوار منائے جاتے ہیں یہاں ہندوستان میں مہمان نوازی بہت اچھے سے کی جاتی ہے اور کئی سارے بات